हालींची भुरगी मेन म्हणल्यार धाकटीं फोन घेवन खूब बसतात आनी फोन घेवन बसल्या कारणान तांचो स्क्रीन टायम जो आसा तो खूब आसा आनी तेंच्या दोळ्यांक माल पडूंक शकता फुडें वचोन जशें कि चश्मो लागूं शकता ऑर थोड्यांचे एका दोळ्यान चड दिसता एका दोळ्यान कमी दिसता असले कितें कितें जावं शकता हे सगळें जर आमकां सायडीक काडपाक जाय आनी भुरग्यांक आमकां सारकें फुडें फ्युचरान दवरपाक जाय जाल्यार आमी फोन तो आसा तेंका दिता आमी तो पॅरंट्स काडून दवरूं शकता जेन्ना स्कुलान वयता तेन्ना तो काडून दवरपाचो घरा येले की तांका अभ्यास बी करूनी सगळे करूनी आनी मागीर आमी तेंका तो परत फोन दिवं येता आनी सामको तसो दी दी म्हणल्यार तसो दिवन सोडपाचो न्ही तेका सांगपाचे की तुका आतां फोन मेळ्ळो तो एक दोन वरां खातीर मेळटलो आनी तुका मागीर तो मेळचो ना सो अशें करून आमी तेंका हे शिस्त लावंक शकता की फोन फक्त दिसाक इतकोच यूज करपाचो आनी किदे जर सामकेंच इंपोर्टंट आसा जाल्यार एक दिवपाचे पयली अभ्यास करपाचो तुजो सगळो सगळें शिकून बी काड तूं आनी मागीर तूं अं जाय ते कर अशें आमी म्हणू येता मागीर पॅरंटल लॉक म्हणून आसता फॉनाक तातूंत कितें करप पॅरंटस फोनाक लॉक घालतात आनी भुरग्याक तें खबर आसना तें कितें लॉक घातला आनी कितें घातला ते सो थोडे ऍपस बी आसा ते लॉक घालतले ते आनी ते मागीर भुरग्यांक ओपन बीन करूंक मेळना सो तशें बीन आमी करूंक शकता ना जाल्यार आमी गेमी आतां त्यो फॉनार आसात गेमी आमी तांका सांगपाचे की गेमी त्यो डावनलोड करता जाल्यार मॅगझीमम एक नाल्यार दोन गेमी डावनलोड करपाच्यो ताज्या वयर करप ना आनी तेंका तशी शिस्त लावं येता की इतके तुका हे करूंक मेळटा तेज्या वयर तुका कांय आनी मेळचें ना आनी हेच्यावयर जर म्हाका गेमी बीन दिसल्यो जाल्यार आपूण फोन काडून घेतले बी तशें आमी सांगू शकतात आनी आनी हे आसा की जेन्ना ते घरांन येतले तेंका अभ्यास बी करूनी आनी मागीर तेंका जाय जाल्यार क्लासींक खंयच्या क्लासीक बीन घालूंक मेळटा जशें की म्युजीक क्लास आसूं क्रिकेट आसूं फुटबॉल आसूं अशेंय तेंका भायरुय ते खेळटले आनी तांची फिझीकल ऍक्टिवीटी सूद्दां जातली आनी तेंका ते घरांन आख्खो दीस पडून आसचे ना तेंका सांगपाचे सायकलींगाक वच कोण फ्रेंड आसा फ्रेंडां बरोबर वच ऑर डदी़ नाल्यारूय ते खंय आता ग्रुप्स बी आसा सायकलींगाचे तेंच्या बरोबर तेका धाडपाचो ती मागीर कितें जातले की ते फिजीकल ऍक्टीव उरतलो आनी तेंची ऍक्सरसायजूय जातली एका पोंयटाचेर सो तशे तेंका सांगपाचे मागीर आख्खो दिस फोनूय घेवन बसप ना सो सोसायटीन बीन तेंका खेळूंक धाडपाचो बाकीचीं भुरगीं आसतलीं तेंच्या बरोबर उलोवपाक लावपाचे तेंका तशें एक एक करून आमी भुरग्यांचो स्क्रीन टायम कमी करूं येता